एक बार हमारे मिडिल इस्कूल में जो है दौड़ की प्रतियोगिता हुई उसमें हम कई लोग पन्द पन्द्रह बीस लोग थे उसमें हमारे साथी अच्छे अच्छे थे दौड़ लगाने वाले लेकिन उसमें हम भी थे थें जिस समय बहुत सारे लड़के दौड़ने लगे तो हम लोग एक बार हमने कोशिश किया कि किस तरह आगे निकलेंगे हमने कहा थोड़ा सिलो हो जाओ उसके बाद सिलो हो गए फिर जब केवल दस मीटर बचा उसके बाद हम दौड़ने लगे दौड़ते दौड़ते हमारे एक साथी जो संतोष सिंह थे उनका पैर फिसल गया पैर फिसलते ही हमने सोचा कि क्या किया जाए यह तो अच्छे तो थे तो उनको उठाया हमने साथ में हमने फिर दौड़ाया अपने साथ में फिर वह आगे निकल गए हम हमने कहा हम दोबारा कभी भी इस्पीड पकड़ लेंगे वह आगे निकल गए रेस में हम पीछे रहे गए हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं इस तरह जो है हम लोग आपस में इतना मन वैमनस्य नहीं मानते कि कोई आगे निकल रहा पीछे निकल रहा चलो भाई बढ़ तुम आगे निकल जाओ हम भी पीछे से आ रहे हैं हमने तो तैयारी कर रखी है कोई बात नहीं है तो अगर कोई निकलना चाहता निकल जाए इसकी कोई बात नहीं है इस तरह से हम लोग आगे बढ़ा बढ़ने वाले को बढ़ा सकते हैं यह हम हमेशा हमारी कामना रहती है कि हाँ जो लोग अगर आगे अच्छे हैं वह आगे जो निकलते रहे ठीक है और सब ठीक ठाक कार्यक्रम चल रहा अपना बढ़िया हमारे भाई लोग भी सुखी और जीवन जिएँ यही हमारी कामना है